जय झूलेलाल मां ऑनलाइन हिकिड़ी शर्ट घुराई हुई उन शर्ट जा कलर ॾाढो मस्त हुयो ऐं मूंखे ॾाढो पसंदि आहियो उनजी फिटिंग बि ॾाढी जोरदारु हुई उहा रेमन कंपनी जी हुई मूंखे ॾाढी वणी पाए करे मां ॾाढो ख़ुशि थियुसि जय झूलेलाल